औ आं माखासे सोलोंथाय मोननो एबा मोनसे रोंनो एबा परिबेसनिफ्राय दावबायदों जेरै मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा दावबायनाय मोनसे जायगानिफ्राय जेरै आंनि जायगायाव थानायाव आंनो फरिबेसखौ मोन्दों बा सोलोंनो मोनदों आंनि हारिमु आंनि जानाय थानाय गासिखौबो सोलोंनो मोनदोंमोन बेबायदिनो आं मोनसे गुबुन जायगायाव थांनानै बा मोनसे हादराव थांनानै एबा मोनसे स्टेटआव थांनानै आं मोनसे बैसिनि जानाय बैसिनि थानायखौ आं सोलोंनो थाखाय आं बुहुत इकसाइटेट बुहुत मोजां मोनो जेरै आं बिसिनि रायलायनाय बिसिनि मोसानाय बिसिनि मुसुरनाय बिसिनि फरिबेस आं बेखौ सोलोंनो थाखाय मोजां मोनो बिदिनो मोनसे दाबसेनिफ्राय दाबसे आं बिदिनो बेराय बायो जाहाथे गासैबो बुहुमनि माखासे फरिबेसखौ मोनदांनाय बादि माखासे सोलोंनो हानाय बायदि लोगोसे आं मोनसे गोदान गेलेमु गेलेनो हायो मोजां मोनो जेरै बैसोरो मा गेलेयो जों मा गेलेयो बेखौ सोलोंनो हायो बेखौ आं सोलोंनो हायो मानि आं सोलोंनो लुबैयो गासैबो बिथिङावनो मानि मानसिनि जि सोलोंनाया लुबैनाया जोबनो थाङा बेबायदिनो आं मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव बेरायो माखासे सोलोंथाइ मोनो थाखाय गुबुनाव थाङो सोलोंनो मोनो रायलायनाय आं सोलोंबोयो एबा जानाय आं सोलोङो गेलेनाय आं सोलोङो गासैबो बिथिङाव आं सोलोंनो मोजां मोनो बिनि थाखायनो आं गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव बेरायो थाङो फैयो आंनि मोनसे गिदिंनायनि बा ट्राबेल खालामनायनि मटिभआ बेनो जायजोंनो आं सोलोंनो मोनो एबा आं हमदांनो मोनो बैसोर गुबुन जाथिफ्रा मा बायदि गुबुन हादरफ्रा मा बायदि गुबुन हारिफ्रा मा बायदि बे सोलोंनो मोननाय बादि आं बेरायनो मोजां मोनो